ہمارے دھرم میں بہت سے لوگ پانچ ٹائم پر نماز پڑھتے ہیں اور تعلیم بھی کرتے ہیں تعلیم کرنے کے بعد میرے پاپا مسجد جاتے ہیں مسجد میںنے پانچ ٹائم کا نماز پڑھتے ہیں تعلیم کرتے ہیں تعلیم سنتے بھی ہیں اور بہت جماعت آتے جماعت کے ساتھ بھی رہتے ہیں جماعت کے ساتھ رہتے ہیں اچھی طریقے کا اچھی اچھی باتیں سنتے ہیں ہم لوگ جب تعلیم کرنے بیٹھتے تو بہت اچھی اچھی باتیں بتاتے ہیں فضائل اعمال بھی میں بھی پڑھتے ہیں تو بہت اچھی اچھی باتیں رہتی ہیں بہت اچھی اچھی چیزیں بتائی جاتی ہیں ہم لوگ بہت ہی اچھے طریقہ سے اچھی طرح سے اس کو غور سے سنتے ہیں ہم لوگ کو بہت ہی اچھی لگتی ہے سننے میں اور سنانے میں ہم لوگ بہت ہی بہت ہی اس چیز میں دل دلچسپی ہے اور جب ہمارے یہاں تعلیم ہوتی ہے تو ہم لوگ پورے کام وام کو چھوڑ چھاڑ کی تعلیم میں لگ جاتے ہیں یہ خدا کہ اللہ تعالیٰ کی فرمانی ہے کہ تعلیم کرو اور سنو اچھی اچھی باتیں کرو اچھے اچھے چیز کو بتاؤ اچھی اچھی سارے آدمی کو بلا کے سارے ایک جگہ رکھو اور وہاں پہ کم سے کم پانچ چھ آدمی رہنا چاہیے جس میں جہاں پہ سٹ سٹ کے رہنا چاہیے کوئی جو ہے ہٹ کے نہیں رہنا وہاں پہ شیطان آ جاتی ہے اس لیے ہم لوگ اچھی طریقہ سے تعلیم کرتے رہتے ہیں اور کرنے کے بعد جب تعلیم ہو جاتی ہے دعا کرتے دعا کرنے کے بعد جتنے بھی لوگ ہیں سب مصافحہ کرتے ہیں مصافحہ کرنے کے بعد سب گلے گلے ملتے ہیں گلے گلے ملنے کے بعد سب لوگ اپنے اپنے گھر جاتے ہیں بولتے ہیں بہت ہی اچھی تعلیم ہوئی تھی بہت ہی اچھا لگا مجھے سننے میں سننے میں بہت ہی اچھا لگا اور اچھی طریقہ سے ہی تعلیم ہوا تھا پھر جائیں گے پھر سنیں گے اچھی اچھی باتیں ہوگی اچھی اچھی کہاں باتیں وہ سکھائی جائے گی